अंधविश्वास जे बारे में मां तव्हांखे ॿुधाए रहियो आहियां त अंधवास अंधविश्वास कॾहिं बि करणु न खपे ॿिली रस्तो कटे वञे त बि माण्हू चवंदा आहिनि भई पहिरों ॿियो कोई माण्हू वञे त हाणे पाणि पोइ वञे पर हुन खां सवाइ माण्हूअ खे टाइम न हुजणु बदिरां माण्हू निकिरी थो वञे पोइ कमु थिए थो या नथो थिए उहो त जेको क़िस्मत में आहे थियणो आहे सो थींदो पर छा कजे ॿियो हाणे माण्हू सन संतनि महात्माउनि खे बि मञींदा आहिनि साधू संत घर में ईंदा आहिनि साधू संतनि खे बि मञींदा आहिनि पर उहे बि माण्हू केतिरा ई साधु संत त डकैत हूंदा आहिनि लूटे करे हली वेंदा आहिनि हुन ते बि विश्वास न करणु खपे भई साधु आयो आहे त छा हुनखे खाराए पीआरे ॾह वीह रुपया ॾेई करे माण्हू हुनखे कढी छॾजे बाक़ी हुनते अंधविश्वास में न अचिजे ॿिया माण्हू ॿिया माण्हू जेके अंधविश्वास में विश्वास रखंदा आहिनि उहे ॿियनि माण्हुनि खे बि गुमराह कंदा आहिनि उन्हनि खे बि अंधविश्वास में फसाईंदा आहिनि हुन अंधविश्वास न करणु खपे